तव्हां पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधायो मां सिंध में नवाबशाह में पैदा थियो हुउसि ऐं मां छहें साले ताईं सिंध में रहियो आहियां मां उते पहिरें क्लास में एडमिट थियोसि तंहिं खां पोइ पार्टीशन थी असां हितां हुतां हिते अची अजमेर में रहियासीं अजमेर में कुझु कम काज हो ई कोन फादर खे त असांखे कुझु करिणो पियो एजेंसी वठी करे डालडा जी विक विकिणियोसीं गिहु उन खां पोइ फादर जी नौकरी लॻी मुंहिंजे पीउ जी हिते दिल्ली अची वियासीं दिल्लीअ में मां पढ़ंदो रहियुसि पंहिंजी सिंधी स्कूल में ऐं सिंधी लोधी रोड स्कूल में पढ़ियोसि मां हुता मैट्रिक पास कई ऐं उन खां पोइ पंहिंजी शुरुआति कई नौकरी करणु नौकरी में अशोका होटल में कई उन खां पोइ उहा मुंहिंजे पीउ चयो त गौरमेंट में पाण खे ट्राए कर इम्तिहानु ॾेई करे मां यू पी एस ई पास करे गौरमेंट में नौकरी लॻी उन खां पोइ मुंहिंजो गौरमेंट में ई तरक़ी थींदी रही छाकाणि त मां पास कंदो रहियुसि साथ साथ मां पढ़ंदो रहियुसि ऐं पंहिंजी ग्रेजुएशन बि कई नौकरीअ में एतिरो त इंवॉल्व थी वियासीं त सुबुह जो वेंदासीं नवे बजे ऐं राति जो ईंदासीं अठे नवे बजे उन में इन विच में नौकरी खां पोइ थोरो शादी जो बि टाइम थियो शादी बि कई ॿार बि थिया ॿारनि खे सुठो पढ़ायो ऐं इन्हनि खे सुठे स्कूल में बि कयोसि ऐं उन्हनि खे किथे न किथे ॿ ॿाहिरि ॿाहिरि ई हला विया मां हाणे रिटायर कयो आहे छो नौकरी खां पोइ बि गौरमेंट नौकरी खां पोइ बि मां हिकु इंस्टिट्यूट हुई नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेस्टुक्ल एजुकेशन एंड रिसर्च जेका मैडिसन में बड़ा ॿुधाईंदी आहे हुन जो दिल्लीअ में कमु ॾिसंदो हुउसि नौकरी मां पंटीह साल कई उन खां पोइ वीह साल उन इंस्टिट्यूट जो बि कमु कयो पंजवंजाहु साल मां इहो नौकरी कंदो रहियुसि ऐं बिज़ी रहंदो हुउसि उन खां सवाइ मां सपना पार्क में ऐं असां हूंदो ख़राबु हूंदी हालति उन खे सुधारण लाइ मूं कोशिश कई लिखा पढ़ी करे मां उन खे बढ़िया पार्क ठहियो आहे जो ॾिसण लाइक़ु आहे उते असां पिकनिक कंदा आहिनि माण्हू ऐं मिली करे गपशप लॻाईंदा आहिनि ऐं लाफ्टर चैनल बि आहे ऐं मंदर बि आहे खाधो पीतो जो बि नाश्तो वग़ैरह बि थी वेंदो आहे आढ़ी असां सुबुह जो नाश्तो कयो आहे कंहिंजो बर्थ एनिवर्सरी हुई उहो मल्हायो आहे माण्हू ॾाढो ख़ुशि थी विया खाई पी करे चाहिं वग़ैरह ऐं कचौड़ी खाई करे ख़ुशि थी विया